موجودہ معلومات کے مطابق کوئی تصدیق شدہ دلائل اِس بات کی تائید نہیں کرتے کہ کائنات کے دوسرے سیاروں پر زندگی موجود ہے یا نہیں حالانکہ اب تک زمین کے سوا کوئی دوسرا سیارہ پایا نہیں گیا جہاں پر زندگی کی موجودگی کا سخت ثبوت ہو سکے لیکن کئی سانسیں یقین رکھتی ہیں کہ کائنات میں دوسرے سیاروں پر زندگی کی ممکنہ موجودگی کا امکان موجود ہو سکتا ہے کچھ منظر نگارانِ کائنات کے دوسرے سیاروں پر اثرات کی تلاش میں مصروف ہیں جیسے کہ مریخ اور یورینس کے بارے میں مریخ پر کچھ دِن پہلے ممکنہ زندگی کی علامات کی شناخت کی گئی ہے جیسے کہ پانی کی نمائش اور آرگینک مواد کے موجودگی کی خبریں موجودہ موجودگی زندگی کی مسئلے پر جاری تحقیقات اور سائنس کی ترقی کے ساتھ ہماری معلومات میں اضافے ہو رہے ہیں لیکن اِس وقت تک کہا جانا مشکل ہے کہ کائنات کے دیگر سیاروں پر زندگی موجود ہے یا نہیں